हैलो मां स्विगी तव्हां स्विगी मां था ॻाल्हायो मां बुलबुल वानवानी थी ॻाल्हायां मुंहिंजे नाले सां चङा स्विगीअ मां ऑडर विया आहिनि मूंखे हुननि ऑडरनि जो हिसाब खपे मूंखे हुननि जो डिस्काउंट बि खपे मां ॾाढा सारा ऑडर ॾिना आहिनि त मूंखे कुझु डिस्काउंट मिलियो हूंदो कूपन मिलिया आहिनि चङा पर हाणे मुंहिंजे उन खे कूपन जो इस्तेमाल करिणो आहे मुंहिंजे घर में महिमान अचण वारा आहिनि जंहिं महिमाननि जे लाइ मूंखे चङो माल घुराइणो आहे हिन माल हिन माल सां मुंहिंजो जेकी बि छूट थींदी सभु पैसा ॿुधाए रखो हिसाब करे त मां तव्हांखे पूरो हिसाब ॾींदमि जेके कूपन आहिनि हुन मां बि हिन जो पैसा कटिजो मूंखे चङा सामान महिमाननि लाइ जेके बि घुराइणा आहिनि उन मां अलॻि अलॻि कूपन मिलंदा आहिनि जेके बि कूपन आहिनि जीअं मैगी घुराइणी आहे मूंखे कुझु भाॼियूं घुराइणियूं आहिनि